औ औ माथोमोन औ माथोमोन मा नोंसोर फैयो नामा ए औ औ फैनो हागोन फैनो हागोन माबा बिदिनो माबा होनना मैदेर नुगोन गान्दा नुगोन ओमफ्राय बिदिनो मोख्रा दावराय बिदि नुगोन औ मोनो मोनो जिप दंखायो एन्ट्रियाव बिदिनो पास्स' सयस'सो लायो पास्स' सयस' लायो दङ दङ

जाया जाया जाया ओहो फैनो फैनो हागोन जाया दंखायो गासैबो बेरायग्रा औ दङ दङ

फैनो हागोन मोजां औ औ औ हायो औ मोजांखा दा बर्त'मान मोजां मोजां जानो हायो मोजां मोजां खायद्द' दं मोजां मोजां धाबा दङ जानायालाय बिदिनोसै माबायाव सासेयाव देरस' दुइस' नों मा जानो गोसो ना जागोन ना बेदर जागोन दाउ जागोन ना अमा जागोन ना बोरमा जागोन नोंनि जानायनि सायावसो जागोन दामआथ' औ फैयो बिराद मानसि फैयो औ दाथ' बिराद मानसि फैयो फैगासिनो फैदो औ दे दे बिदिब्ला